ہمارے گاؤں میں گھریلو علاج ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں یہ گھریلو علاج کام آتے ہیں کبھی ان گھریلو علاج کے ذریعے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان گھریلو علاج سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن تھوڑی راحت مل جاتی ہے ہاں بیماری مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی تو گھریلو علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑتا ہے انہیں گھریلو علاج میں گھٹنے کا درد کا بھی علاج شامل ہے جو ہمارے گاؤں میں بھی کیا جاتا ہے اور یہ کافی حد تک مقبول بھی ہے یعنی اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے گھنٹے کے درد کا علاج درد کی شدت اس کی وجہ اور مریض کے صحت کی حالت پر منحصر ہوتا ہے عام طور پر گھٹنے کا درد کے علاج کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا جا سکتے ہیں نمبر ایک آرام گھٹنے کو زیادہ دباؤ سے بچائیں اور آرام کریں زیادہ چلنے پھرنے سے پرہیز کریں برف کی تھیلی درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے برف کی تھیلی کا استعمال کریں برف کو پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے لگائیں کپڑا باندھنا درد کو کم کرنے کے لیے لچکدار بنڈیج یا کپڑے باندھیں لیکن بہت زیادہ اس کپڑے کو تنگ نہ کریں ورزش گھٹنے کی مضبوطی اور لچک بڑھانے کے لیے مخصوص ورزش کرنا مفید ہو سکتا ہے اور اس سے گھٹنے کا درد کم ہو سکتا ہے وزن میں کمی اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ زیادہ وزن گھٹنوں پر دباؤ ڈالتا ہے اور درد کو بڑھاتا بڑھاتا ہے معاشرتی اور طرز زندگی میں تبدیلیاں روزانہ کی زندگی میں احتیاط سیڑھیاں سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے میں احتیاط کریں اور اسی طرح زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں زیادہ وزن اٹھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اگر درد زیادہ لمبے عرصے سے اور وہ درد مسلسل بڑھ رہا ہے اور کم نہیں ہو رہا ہے اوپر بتائی گئی تمام تدبیروں کے بعد بھی اگر درد کم نہیں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ صحیح وجہ معلوم ہو سکے اور مناسب علاج کیا جا سکے گھٹنے کے درد کا علاج مختلف ہو سکتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ آپ کے لیے بہترین علاج منتخب کیا جا سکے اور آپ گھنٹے کے درد سے محفوظ ہو کر ایک سکون و آرام کی زندگی گزار سکیں